जय झूलेलाल मूंखे ॻाइण जो नंढे हूंदे खां ई शौंक़ु आहे ऐं ईअं मूं वॾनि खां ॿुधो आहे त ॻाइण लाइ तव्हांजे फिफिड़नि में ताक़त हुअणु घुरिजे ऐं उहो जेको आहे सिर्फ़ु प्राणायाम जे तरीक़े सां ई माण्हू करे सघंदो आहे उन प्राणायाम में मैन अनुलोम विलोम आहिनि कपाल भाती आहे भ्रामरी आहे ऐं ओम जो उच्चारणु आहे जेतिरो तव्हां साहु रोके करे प्राणायाम माना प्राणनि खे आयाम ॾियणु प्राणनि खे आरामु ॾियणु तव्हांखे जीअं कुम्भक रेचक सेखारींदा आहिनि तीअं ई माना असां खे गाइकीअ में हुअ ॻाल्हि मदद कंदी आहे किथे लम्बो सुरु खणिणो आहे किथे पेट मां ॻाइणो आहे किथे नाभीअ मां ॻाइणो आहे त इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि असांखे असांजे गले में माना ताक़त ॾींदियूं आहिनि त भई असां प्राणायाम कंदा रहूं ऐं हिनकरे असां हमेशा प्राणायाम कंदा रहंदा आहियूं जीअं असां चङी तरह सुठे मिठे आवाज़ में ऐं पंहिंजे सुर खे क़ाइम रखी सघूं जय झूलेलाल